हेलो क्या मैं अनीता वेडिंग प्लेनर्स से बात कर रही हूँ जी हाँ बिल्कुल कुछ ही दिनों में मेरी शादी है तो मुझे शादी के चार पाँच फंक्शंस जो होंगे तो मुझे उसके लिए बड़ा सा हॉल बुक करवाना है तो आप मुझे ऑप्शन्स बता दीजिए कि कौन कौन से उपलब्ध हैं तो मैं आपको बताती हूँ फिर वेडिंग डेट ट्वेंटी फ़िफ़्थ ले लीजिए चार पाँच रहेंगे हाँ हाँ हाँ और रिसेप्शन भी होगा

आप थोड़ा आउटर में बता दीजिए मुझे ओके मेरा बजट है फ़ोर टू फ़ाइव लैक्स आप विजन महल में देख लेना

हाँ जी हाँ ओके ओके ओके तो मैं विज़िट कर लूँगी आप विजन महल और होटल ऑर्बिट में देख लेना इन दोनों में से और मैं कल आ जाऊँगी विज़िट ठीक है तो फिर मैं कल एक बजे आती हूँ ठीक है ओके ठीक है थैंक यू ओके थैंक यू ओके